नमस्ते और बताइए अच्छा मेरा मो मिर्जापुर में है हाँ नौ से दो बजे तक चलाते हैं सुबह में पार्ट टाइम में स्टेशन के तरफ क्लिनिक का नाम है ज्योति हॉस्पिटल डाक्टर का फ़ीस है तीन सौ रूपए

हाँ इसका होगा बुखार होगा के पहले से जाँच करवाइए जाँच करवाने के बाद आप इसके बाद पहले रिपोर्ट लाइए रिपोर्ट के हिसाब से आपका दवा चला जाएगा अभी उसके बाद जब आपको रिपोर्ट में जो आएगा उसी हिसाब से दवा चलेगा अगर डेंगू होगा जाँच टाईफाईड मलेरिया जो वगैरह जो भी जाँच में आ निकल जाए आपको जो हुआ रहेगा वही निकलेगा पहले जाँच करवाइए ब्लड टेस्ट होगा आ डेंगू के एक हजार लगेगा टाईफाईड का छः सौ रुपए लगेगा हाँ नहीं आप आ जाइए क्लिनिक पर आ जाइए आप अच्छे से जाँच हो जाएगा ईलाज वो भी जाएगा दवा भी चल जाएगा उसी के हिसाब से ठीक है आ जाइए कल नौ बजे नहीं ऐसे ही होता है जांच कभी भी हो सकता है अल्ट्रासाउंड के लिए खाली पेट होता है हाँ हम तो रोज ही रहते हैं नहीं नहीं सन्डे को छुट्टी रहती है केवल और दस बजे से दो बजे तक बैठते हैं पार्ट टाइम भी शाम को बैठते हैं छ बजे से आ दस बजे तक यस के गुप्ता ठीक है आप आ जाइए